میرے گھر کے پاس ایک ندی ہے اس میں بہت ساری مچھلیاں موجود ہیں میں مچھلی پکڑنے کا بہت شوقین بھی ہوں ایک مرتبہ میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مچھلی پکڑنے گیا تھا تو میری فشنگ روڈ میں ایک مچھلی پھنس گئی میں اس کو نکالنے کی بہت کوشش کرتا رہا لیکن وہ ایک بڑی مچھلی تھی پھر میں اپنے بھائی کو آواز دی تو ان کی مدد سے میں نے مچھلی کو باہر نکالا اور میں بہت حیران ہوا کیونکہ وہ ایک رنگ برنگی تقریباً چھ کلو کی مچھلی تھی ہم اس کو گھر لائے اس کی تصویریں لیں اور واپس پانی میں چھوڑ دیا